हलो नमस्ते

आपकी वह आइसक्रीम की मैं वह दुकान है क्या अब बेचते हैं आपका गाजीपुर में वह था बाज़ार में अच्छा बा अच्छा हाँ हाँ बहुत सुन्दर बहुत बहुत कुछ सुने हैं कि आपके गाजीपुर बाज़ार में बहुत दुकान वह बहुत अच्छा चलता है बहुत अच्छा माल उल खूब बिकता है आइसक्रीम बहुत बढ़ियाँ बनता है वहाँ तो आ

आप थोक के भाव बेचती हैं

मुझे थो ज़्यादा नहीं चाहिए थोड़ा चाहिए और थोक के हिसाब कितने में जैसे मिलता होगा थोक के हिसाब पर हाँ नहीं वह दुकान पर रखना चाहती हूँ थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं

अच्छा ठीक

ठीक बहुत नामी है यह दुकान गाजीपुर के बाजार में बहुत नामी

अच्छा जब एक दाँव लाएँगे जब बेचेंगे अच्छा होगा तो फिर दुबारा भी जाएँगे ना जो चीज़ अच्छी मिलती है

अच्छा

नमस्ते